गोवा एग्रीकल्चर सॅक्टर खूब बऱ्या भशेन फुडें वयता आनी युटिलायज खूब करता टॅक्नोलॉजिची लायक आतां मशिन्ज आसा सो इरिगेशन डिजिटिलायजेशन सगळें चालू आसा एग्रीकल्चर सॅक्टरान आतां न्यू कॉलेज बीन ओपन जाला कर ओल्ड गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन जाला सो थंय सुद्दा लायक तेंकां सगळ्यांक शिकयता सारकें बरें टॅक्नोलॉजीचो यूज करपा खातीर टॅक्नोलॉजी एजीन आतां सगळेंत ऑनलायन जालां एग्रीकल्चराचें इवन ईफ आतां सपोज एक बाबा शेतकरी आहा जेका एग्रीकल्चरल लँड जाय ऑर तेका इक्विपमँट्स जाय जे एग्रीकल्चरल रि रिलेटेड आसा तीं सगळीं आतां ऑनलायन बेजीचेर मेळटा सो टॅक्नोलॉजीज इवन ईफ मशिन्स मेड बाय टी टॅक्नोलॉजी सगळे जाण मशिनरी यूज करता रिन्युवेबल एनर्जी सगळे बऱ्या बशेन यूज जाता